जी बताइए जी बताइए हाँ हो जाएगा सर

जी सर मेरा स्कूल बच्चों की दूसरी प्रतिभा का भी ख़याल रखता है बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मेरा स्कूल कोशिश करता है कि वो अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ें हाँ हाँ सर मेरे यहाँ क्लर्क बिल्कुल सर मेरे यहाँ क्लासिकल संगीत के काफ़ी सारे टीचर्स हैं और हमारे यहाँ अक्सर बड़े बड़े सिंगर्स भी आया करते हैं तो उनका मोटिवेशन भी बना रहेगा सर मेरा इस्कूल तो अभी दस साल हो गए हैं सर और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी हमारे यहाँ से गए है जो डांस में भी अच्छा कर रहे हैं जो म्यूजिक में भी अच्छा कर रहे हैं जी सर अभी हमारे पास ढाई सौ बच्चे हैं बिल्कुल सर हम हमारे यहाँ स्टूडेंट फ्रेंडली हमारे यहाँ पर स्टूडेंट फ्रेंडली सिचुएशन रहता है बिल्कुल आपके बच्चे का पूरा भविष्य का ख़याल रखेंगे हम अगर वो सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहता है तो हम पढ़ाई के साथ साथ उनकी सिंगिंग के लिए भी काफ़ी योगदान करेंगे बिल्कुल सर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए निशफ़िक्र रहें आप हम हमारा इस्कूल बच्चों का हर तरह का ख़याल रखता है सर ठीक है सर आप एक बार विजिट कर लें हमारे इस्कूल को ठीक है